हेलो

मतलब मैथिलियो ज्ञान चाही मैथली शास्त्र केना मैथलीमे लोक बजैया केना की होइया से सब हाँ हम अपने किछु बजैत छी मैथिलिमे मैथलियोके किछु सिखैके इच्छा करैत छी

हँ जी जी

कखन भेट होयब हेलो अहाँकेँ कखन भेट होयब जी जी